हेलौ बियो बिजनी बाजारनि मैगं फान्नायनि नाम्बार ना आटसा ओमफ्राय नोंनि मैगं दखानाव मा मा मैगंफोर मोनोथाय ओमफ्राय बानलुफोरबो मोनो नामा फियास बानलु बा होम्बा माने आंहा मोनसे फिसा प्रग्राम बानायनो नागिरदों नालाय फिसाज्लानि ओमफ्राय आङो बेवहाय माने मैगं मोजां मैगं गोथां माखासे लाब्रानि फख'रानि बिदि होनो सानदों नालाय फारटियाव बेखायनो नोंनियाव मालखौ बुरजा मोनो होन्नायखाय लायनो सानदोंमोन आरो ना ओमफ्राय ओमफ्राय दा दामफोरालाय बेसे बेसेथो ओमफ्राय टमेट'फोरबो मोनो नामा ओरैनो मैगंखौ बेसेबां बुरजासिम लाबोनो हायो मोनसे मोनसे मैगंखौ बिस किजिसो जानाय बिदि मोनबोगोन नामा बिस किजि बिस किजिसो मोनसे जातिनि मैगंखौ बेफोरबायदि मोनबोगोन नामा आटसा जोंना पार्टिया सुक्रुबाराव नालाय आङो अब्ला बे पार्टि दिनखालिनि सानसे सिगांहाय नोंनियाव मालखौ लायनोसै अब्लालाय दे होम्बालाय बिदिनो जाथोंसै